म्हाका सदांच रातचें मळबांत पळोवपाक खूब आवडटा खास कर म्हाका नखेत्रां पळोवपाक खूब आवडटा पूण म्हजे कडेन दुर्बीण ना म्हाका अशें सदांच दिसतालें की हांव थोडो पयसो एकठांय करून एक दुर्बीण घेतलें पूण म्हाजे कडेन तितलो पयसो ना की हांव एक दुर्बीण घेतलें देखून हांव सद्दां जेवण जातकीर आमचें घराचें टॅरसाचेर वचून सद्दांच नखेत्रांक पळयता हें म्हाका खूब सूख दिता